शिव खोड़ी साढ़ा धार्मिक स्थान ऐ इसी जियां अम्फ अपनै अमरनाथ शिवलिंग ऐ इयां गै शिव खोड़ी शिवजी दा मंदर ऐ बड़ा बड्डा इसी मिनी अमरनाथ बोलदे न इत्थे बी बड़ा टूरिस्ट आंदा ऐ बड़ी धार्मिक जगह ऐ इत्थों दा बाह्र दा जिन्ना बी टूरिस्ट आंदा ऐ पैह्ले कटरे आंदा ऐ कटरे दा होटल च बगैरा च रुकदे न जिन्ने बी जात्तरू आंदे न इत्थोआं सेम डे अपना प्राइवेट टैक्सियां करियै अपने शिव कोड़ी जन्दे न शिवजी उत्थैं बी जियां इयां गुफा ऐ अंदर जियां माता वैश्णो देवी गुफा ऐ ते शिव खोड़ी बी इयां गुफा ऐ ते टूरैस्ट इत्थे कटरे आंदा कटरे दा अपनी प्राइवेट गड्डियां करियै माता अपने श शिव खोड़ी जंदा उत्थों दा दर्शन करने दे बाद बापस कटरै आंदा ऐ बड़ी अच्छी धार्मिक जगह ऐ ओह्दे बाद सेआड़ बाबा पेई जन्दा ऐ सेआड़ बाबा बी काफी टूरिस्ट जन्दा ऐ एह् बी इक बड़ी धार्मिक जगह ऐ ओह्दे बाद नौ देवियां आई जदा नौ देवियां बी धार्मिक जगह ऐ इत्थे माता नौ भैनें दी क्हानी ऐ इं'दी माता नौ भैनां हियां ओह्दे बाद फ्ही कटरा आई जन्दा कटरा माता वैश्णो देवी दा मंदर ही ऐ ओह्दे बाद स साढ़ै जम्मू सूबे इक पिकनिक स्पाट ऐ पत्नीटाप ऐ बड़ी अच्छी जगह ऐ बड़ा बड़ा टूरिस्ट आंदा ऐ बाह्र दे जिन्ने बी दुनिया जन्दी ऐ सारी पत्नीटाप जन्दी ऐ पत्नीटाप हिल स्टेशन ऐ प्हाड़ी एरिया ऐ होर बड़े बड़े गार्डन न ते नाग टैम्पल बी ऐ पत्नीटाप ते जेह्ड़ा टू जेह्ड़े जातरू जन्दे न होटल च बने दे न बड्डे बड्डे होटल बने दे न हट्स बगैरा बने दे न लोक जन्दे न बर्फ बगैरा पौंदी ऐ नवम्बर दिसंबर च बर्फ पैंदी ऐ ओह्दे बाद राती रुकदे न नाग टैम्पल दे दर्शन करियै काफी एन्जाय करदे न हिल स्टेशन ऐ ओह्दे बाद श्रीनगर बी इक बड़ी अच्छी जगह ऐ उत्थे बी बर्फ बगैरा प पैंदी ऐ बड़ा टूरिस्ट आंदा उत्थे बी ओह्दे बाद साढ़े बड़े धार्मिक स्थान जेह्ड़े साढ़े जम्मू सूबे च पोंदे न जियां ज जम्मू च ऐ कोड़ कंडोली ऐ कोड़ कंडोली मां काली दा मंदर ऐ बड़ी बड़ी दूरा दा श्रादु आंदे न ते मां काली दे दर्शन करदे न दर्शन करियै फ्ही साढ़े जम्मू च रघुनाथ टैम्पल ऐ रघुनाथ टैम्पल बी बड़ा धार्मिक स्थान ऐ इत्थे बी बड़ी बड़ी बाह्रा दा दू दुनिया आंदी ऐ होर इस मंदर गी दिक्खने गित्तै बागा दे बहु गार्डन ऐ बागा बहु गार्डन ऐ एह् बी जम्मू च पौ पौंदा ऐ एह् बी इक बड़ा टूरिस्ट एरिया ऐ ऐं ते ओह्दे बाद चली जाओ पूंछ रजौरी आह्ली साइड चली जाओ बुड्ढे अमरनाथ ऐ बुड्ढे अमरनाथ बी जि'यां शिव खोड़ी शिवलिंग ऐ इयां बुड्ढे नाथ अमर बुड्ढे अमरनाथ बी जात्तरा चलदी ऐ ओह्दी ते लोक बड़े बड़े दूरा दा जन्दे न ते अस अस बी केईं बार गेदे आं ते अस इ'यै गोरमेंट गी बी इ'यै चीज आखने भाई एह् अच्छी ते अच्छी डेवलोपमेन्ट होऐ इत्थूं दी टूरेस्ट गित्तै होर औने आह्ले समें बिच्च ज्दाया कशा ज्यादा टूरिस्ट आवै साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च ते होर औंदनी दा जरिया जो बी ऐ पैसे चार साढ़ै जम्मू कश्मीरै च बेरोजगारी बड़ी ऐ थोह्ड़ी के माता वैश्णो देवी कटरा दी ओह् जगह कन्नै गै जो बी इत्थे कर्मचारी कम्म करदे न अगर माता बैशनो देवी नेईं होऐ ते लोकें गी इत्थें कम्मकाज घट्ट गै मिलदा ऐ ते माता वैश्णो देवी दी बजह नै सारें गी कम्मकाज थ्होए दा ऐ